हैल्लो हैल्लो हां जी हैल्लो हैल्लो संध्या बुटीक से बोल रहे है अच्छा तुस मिकी एह् सनाएओ कि केह् नांऽ कोह्के कोह्के डिजाइनर च तुस एक्सपर्ट ओ मतलब कि में बड़ा नांऽ सुने दा थोआड़ा कोह्के कोह्के डिजाइन जेह्दे एक्सपट न थुआडे़ कश हां जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते अगर अपना कोई में बनोआना होऐ तां कस्टेमाइज करोआना होऐ ते होई जाना ते में एक्चुअली डोगरी सूट बनाना हा डोगरी डोगरी सूट बनाना हा में गूह्टे आह्ला हां ठीक ऐ तुस इक कम्म करेओ गुह्टा बगैरा थुआडे़ कश होना जां अपना आह्नना पौना अच्छा अच्छा ते अ'ऊं जेह्का डिजाइन दसगी तुस ओह् बनाई लैगे के नेईं हां ठीक ऐ ते फ्ही अ'ऊं कल तु'सेगी अ'ऊं तु'सेंगी कल देई औगी ना अपना सूट ते गूह्टा बगैरा ते फ्ही तुस बनाई ओड़ेओ उस्सी ठीक ऐ अच्छा फिर ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके